جب زائرین کسی ریاست کی سیر کرتے ہیں تو وہ نہ صرف قدرتی خوبصورتی یا مذہبی مقامات کا لطف اٹھاتے ہیں بلکہ مقامی لوگوں اور معیشت کے لیے ایک بڑا سہارا بھی بنتے ہیں سب سے پہلے وہ جب مقامی ہوٹل گیسٹ ہاؤس یا لاج میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں کام کرنے والوں کو روزگار ملتا ہے چھوٹے ہوٹل یا ہوم اسٹے خاص طور پر فائدے میں رہتے ہیں پھر جب وہ مقامی کھانوں کا ذائقہ لیتے ہیں بازار سے ہنڈیکرافٹ کپڑے یا یادگار چیزیں خریدتے ہیں تو وہاں کے دکانداروں کاریگروں اور دستکاروں کی روزی بڑھتی ہے اگر زائرین مقامی گائیڈ یا ٹور سروس استعمال کرتے ہیں تو نوجوانوں کو روزگار کا موقع ملتا ہے اور اگر وہ دیہات یا قبائلی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے ثقافت ریت رواج اور رہن سہن کی اہمیت بھی بڑھتی ہے زائرین اگر ذمہ داری سے گھومیں کچرا نہ پھیلائیں پانی بجلی کا خیال رکھے مقامی لوگوں کا ادب کرے تو وہ صرف معیشت ہی نہیں ماحول اور ثقافت کی حفاظت میں بھی مدد کرتے ہیں